तो महाराजा हनवंत सिंह से स्टार्ट करते हैं अपन महाराजा हनवंत सिंह जोधपुर के जोधपुर के राजा रहे हैं और उन्होंने काफ़ी चीज़ें करवाई हैं जैसे जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग है फिर राव जोधा है उसके अलावा जसवंत सिंह के नाम पर बना हुआ है जसवंत थड़ा वहाँ पर मतलब एक व्हाइट कलर का पूरा सुंदर जोधपुर में बनाया गया व्हाइट मतलब आप उसे जोधपुर का ताजमहल भी कह सकते हो उसके अलावा मंडोर है जो चौदह सौ नौ ईस्वी से चलता आ रहा है और काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं अभी काफ़ी अच्छा बन गया है जोधपुर में वो अब मंडोर लाइक टिकट स्टार्ट हो गया है और ट्रेन वगैरह स्टार्ट हो गई हैं और